आं आंनि बाइक खौ जोबोर जोबोर मोजाङै जोथोन लायो एभ्रि मर्निं सिखारनानै जेब्ला बेखौ बहाबा लांनो गोनां जायो बिनि सिगां आं बेखौहाय बे आं आंनि वेक्स गारि फुगारग्रा वेक्स क्रिम लगायना फुगारो लोगोसे एक्सिलेटर टार पिन खौ सब समाय ओंखारनायनि सिगां चेक खालामो चेक खालामनानै बिनि पेट्रल पेट्रल लेबेल बेखौहाय चेक खालामनानै लायो एभ्रि उइक उइक आव खेबथाम खेबथाम थ्रि टु फर टाइम्स माब्लाबा समाव बबेबा हाब्रु जायगाजोंहाय सालायनाय जायोबा बेखौहाय लोगो लोगो सुनाय जायो आं सानो बाइक सालायनाया मेंहोयोआनो जेब्ला लं द्राइभ खालामनांगौ जायो एबा बबेबा खामानि पारपस नि थाखाय आप डाउन आप डाउन सालायनाय जायो अब्ला बुस्तुआ मेंहोयोआनो मेंनाया मेङोआनो अ आरो गोलाव लामायाव लामायाव एबा गोबाव गोलाव लामा सालायनांगौब्ला आं सब समाय फार्स्ट अप अल थ' आं आंनि फिउल खौ चेक खालामो प्लास ब्रेकिं ब्रेकिं खौ टेस्ट खालामो गारिनि टायार स्ट्राकसार एयार स्ट्राकसार बेखौ नायजोबग्रोयो बेनिफ्रायसो लं जार्नि बा सब समाय जुदि फिउल आ खमब्ला बेखौ रिफिल खालामनानै बा फिल खालामनानै आं आंनि बाइक खौ इयुस खालामो आरो इभेन आं बैफोर बायदि एबा जाय सुबुंफोरा बाइक जोंहाय लं द्राइभ बा लं जार्नि आवहाय बा थांगोननि प्रग्राम एबा खामानियाव थांनांगौ जायो बैसोरबायदि बिथांमोनखौ होनगोन आं सब समाय गावसोरनि बाइक खौ बरननायनि सिगां बिनि जिखिनि नांगौ रड सेफ्टि प्लास जुदि हायोब्ला बाइक सुट बेफोरखौ प्रिफार खालामो हेलमेट गारि लेखा थिक थाक गासैखौबो चेक खालामग्रोयो ओंखारनायनि सिगां बिनि थाखाय खावलायो आरो फिउल ओमफ्रायहाय बाइक नि माखासे एक्सेस'रिस जे लाइक माबाफोर अन दा वे माबा मोनसे जायोबा बेखौ खेवनाय खेवग्रा फाहामग्रा माबाफोरखौ लायो जन्त्रफोरखौ लायो आरो हायोबा एक्सट्रा गारियावहाय सब समाय अवान टु लिटार सो थाव एबा अवान लिटार सो थावखौ बटल आव फिल खालामनानै लाबाय थायो थाव लानायनि जाहोना बेनो दा दोर वे जोंनि बायदि बबेबा बबेबा जायगायाव पेट्रल पाम्प आ एसे गोजान जायो एबा इन केस सोरबाया नों आं लामायाव नोंनि लोगो नोंसोर सानै थाङोबा सोरनिबा फिउल आ एसे खम जायोबा जाहाथे नों नोंनि बे थावखौ बिनो प्रिफार खालामनो हायो एबा गावनिआव गावबो फेसअफ खालामोबा गावनावबो बिदि प्रब्लेम फैयोबा

बे थावखौहाय इउस खालामो आरो दा बेनिखायनो आं मानसिफोरखौ बेखौनो बुंगोन थुलुंगा होगोन कि लाइक अलवेस रेदि खालामो गासैबो बस्तुखौ लायो नांगौखिनि बस्तुखौ फार्स्ट अफ अल बाइक सालायग्रा सुबुंफ्रा फार्स्ट अफ अल फैसाखौ फैसाबो लाफायो मानोना भरोसा गैया बाइक बस्तुआ बबे समाव बबे लामायाव मा जागोन आरो आरो मेइन्टेनेन्स खरसा टरसा माने हथाटै माबा मोनसे फिसा प्रब्लेम जायोबा ओंखायनो फैसाबो इसे लाफायो सब समाय फैसा दोनो बाइक लाना ओंखारोबा बेखौ आं साजेस्ट खालामो आरो फार्स्ट अफ अल हेलमेट सेफ्टि फार्स्ट सेफ्टि खौ सब समाय प्रायर होयो आरो अभार स्पिदिं दा खालामथों खालाम नाङा अभार स्पिदिं खौ आं मालाबाबो सापर्ट खालामा आपटु दा मार्क जेसेसिम लिमिट जेसेसिमखौ नोंहा कन्ट्रल थायो एथ'सिमखौ सालाय आरो दिसटेन्स मेन्टेन खालामो स्पेसियेलि जेब्ला नोङो हाइरड फ्राव सालायो भेरि केयारफुलि जाहाथे रावबो माने अभारटेक बिदि सिस्टेम क्रिसक्रस लानाय बेफोरबायदि बाइक सालायफुनायाव खालामा बेखौहाय आं बुंनानै माने आंनि बुंनाया बे एसेखिनिखौ बुंनानै आं दोनथ'बाय